हाँ हमने सभी ऐसे बहुत से ग्रूपों के लिए खाना बनाया है भोजन पकाया है और ऐसे अवसर बहुत से आते रहते हैं जैसे जन्मदिन की जन्मदिन का अवसर है बच्चों के जन्मदिन का अवसर है घर में कथा है घर में पूजा है ऐसे अवसरों पर हमने बहुत से लोगों को खाना बनाके खिलाया है जिन्हें उन्हें खाना बहुत पसंद आया है खाना हमने सारी तैयारी करी है कितने लोगों का खाना है हमने पहले से सारी तैयारी करके रखी है खाना बनाने से पहले हमने सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखा है खाना बनाना हमें क्या क्या बनाना है हमने पहले सोस सोचा है फिर उसे हमें उसे बनाने की हमने तैयारी करी है सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया है ऐसे जन्मदिन के अवसर पर घर में छोटा सा कोई भी कार्यक्रम रहे तो हम इस तरह घर में कुछ लोगों का बहुत से लोगों के लिए खाना हम घर पे ही बनाते हैं घर में ही सारी तैयारी करते हैं खाना हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है भोजन बहुत अच्छे से हम बना लेते हैं भोजन बनाने का हमें